جی ہاں سفر کا مقصد صرف تفریح نہیں ہوتا بلکہ کچھ نیا سیکھنے اور تجربہ حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ بھی ہوتا ہے میں نے ایک بار خاص طور پر پہاڑی علاقوں کا سفر کیا تاکہ فوٹوگرافی اور ٹریکنگ سیکھ سکوں یہ میرا ایک نیا شوق تھا جس میں قدرتی مناظر کو قید کرنا اور پہاڑوں پر چلنا شامل تھا سفر میں میں نے مقامی گائیڈ سے ٹریکنگ کے بنیادی اصول سیکھیں اس کے ساتھ ساتھ میں نے فوٹوگرافی ورکشاپ میں حصہ لیا جہاں قدرتی روشنی زاویہ اور کمیرہ سیٹنگس کے بارے میں بہت کچھ سیکھنے کو ملا یہ تجربہ نہنا صرف تعلیم تھا بلکہ روح کو سکون دینے والا بھی تھا میں نے قدرت کے قریب روک کر خود کو بہتر سمجھا اس کے علاوہ مقامی شفاخ ثقافت کھانے اور لوگوں سے بھی وافیت ہوئی جو ایک نیا علملمہ تجربہ تھا اس طرح کا سیکھنے والا سفر زندگی کو بدل دیتا ہے نئے جذبے پیدا کرتے ہیں کرتا ہے اور شخصیت میں نکھار لاتا ہے ایسے سفر وقت پیسہ اور محنت کے قابل ہیں